ٹیکنالوجی نے تو بہت سارے بزرگوں کی مدد کی ہے خاص کر کے وہ لوگ وہ بزرگیں وہ آدمی وہ انسان جو مطلب جو دیکھ نہیں سکتے ہیں جو نابینا لوگ جو مطلب دیکھ نہیں سکتے ہیں جیسے کہ اگر وہ سمجھیے دیکھ نہیں سکتے ہیں تو وہ پھر کیسے لکھیں گے لکھ تو نہیں پائیں گے موبائل پہ یا کوئی سا مطلب اسمارٹ فون ہو تو اس پہ لکھ تو نہیں پائیں گے مجھے یہاں جانا ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ سننا کچھ تو نہیں لکھ پائیں گے تو اسی وجہ سے ایک ایپ ایک ایپ ہے بی مائی آئز ایپ تو اسی ایپ پہ بہت سارے مطلب بزرگو جو ہے بول کے کہتے ہیں مجھے یہاں جانا ہے مجھے اس کو بک کرنا مجھے یہ منگانا مجھے وہ کھانا ہے اس پہ بولتے ہیں تو جو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور گوگل بھی ہے گوگل اسسٹنٹ بھی ہے گوگل میپ بھی ہے اگر گوگل میپ جیسے کہ وہ کس کے وجہ سے ہو رہا ہے سب مطلب ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہو رہا ہے اس وجہ سے اگر کہیں کوئی انسان کو یا یا آدمی کو یا جو مطلب دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو بھی اگر کوہیں جانا ہوتا ہے تو وہ بس مطلب بولتے ہیں موبائل میں جو مجھے جیسے میں جر دھربھنگہ ضلع کا ہوں تو میں یہاں پہ ہوں تو میں کہوں گا مجھے جو ہے مطلب جانا ہے پورنیہ ضلع تو اس میں پھر جو ہے گوگل میں مطلب گوگل میپ میں بول دیں گے مجھے یہاں جانا ہے اس کا لوکیشن دیجیے اس پہ لوکیشن آئے گا اور بھائی صاحب کو مطلب لوکیشن بھی دکھا سکتا ہے اور ڈرائیور کو کہیں گے مجھے یہاں پہ جانا ہے دیکھ لیجیے آپ لوکیشن کے حساب سے مجھے اس جگہ چلیے اتار دیجیے گا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے یا اگر کوئی چیز کہیں پہ گھٹنا ہو گیا ہو کوئی شہر میں یا کوئی جگہوں پہ یا کوئی گاؤں میں یا کسی کی موت ہو چکی ہو اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے مطلب دیکھ تو نہیں پائیں گے جو نابینا جو نہیں دیکھ سکتے وہ تو دیکھ تو نہیں پائیں گے مگر اس ٹیکنالوجی کے وجہ سے اگر وہ بولیں گے تو وہ ویڈیو آجائے گا پر وہ سن لیں گے تو اس میں سنیں گے اگر پھر اس کو کھانے کی سامان منگانا ہوتا ہو تو پھر وہ کیسے جائیں گے لانے کے لیے نہیں اس کے پاس تو آنکھ تو ہے نہیں تو وہ بائک پہ کیسے جائیں گے آپ کوئی بھی گاڑی ہو اس کے پاس کوئی بھی کیسے چلائے وہ کیسے جائے تو اسی وجہ سے اگر وہ جو مطلب جہاں پہ ہے ایک کوئی ایپ ایسا بہت سارا ایپس ہے اگر اس پہ بولے گا مجھے یہ کھانا چاہیے مجھے یہ ناشتہ چاہیے جو بولے گا اس پہ جو ہے مطلب وہ بک ہو جائے گا پھر اس کو جو ہے دے گا پھر بول کے کہے گا مجھے اس جگہ پہ پہنچا دیجیے لوکیشن دے گا بول دے گا لوکیشن تو پھر وہ اس کے پاس چلا جائے گا پھر اس حساب سے آ جائے گا مطلب یہ سب جو جتنا بھی آسان ہو رہا ہے جتنا بھی تو یہ سب ٹیکنالوجی کے ہی وجہ سے ہو رہا ہے اگر کوئی بچہ بھی اگر کہیں کھو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ کہاں کا ہے کہاں کی رہنے والا مطلب تو اس کے کیا بولتا بیٹے تم کہاں کے رہنے والے ہو تو وہ بتاتا ہے میں یہاں اس اس ضلعے کا رہنے والا ہوں تو وہ جو ہے مطلب بولتا پھر کیا کرتا گوگل اسسٹنٹ یعنی گوگل میپ کا مطلب یہ استعمال کرتا ہے یہ شہر یا یہ گاؤں یہ ضلع کہاں پہ ہے جو اس بچہ مطلب اس بچے کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس ضلعے یا اس گاؤں کو دیکھتا لوکیشن میں پھر اس جگہ پہنچا دیتا ہے اسی طرح ٹیکنالوجی سے مطلب بزرگوں کو نابینا لوگوں کو جو نہیں دیکھ پاتے ہیں اس کو بھی اور جو دیکھ پاتے اس کو بھی بہت زیادہ ہیلپ ہوتا ہے خاص کر کے جو نہیں دیکھ پاتے ہیں اس کو ہیلپ ہوتا ہے سب لوگوں کو ہیلپ ہوتا ہے